हरि ओम दादा जय सिया राम चटनी रेस्टोंट मां ॻाल्हायां था पहिरियों मां तव्हांखे हिकु ऑडर मोकिलियो आहे जंहिंमें छह रोटियूं हिकु दालि माखणी हिकु अ पनीर पालक तव्हांखे ऑडर कयो आहे उहो तव्हां मूंखे ॿुधायो घणो टाइम लॻंदो छाकाणि मुंहिंजे घर में महिमान अचणा आहिनि ऐं थी सघे त कुझु पापड़ ऐं प्याज ऐं चटनी बि मोकिलियो त मतिलबु शइ सुठी तरह हुनखे फ्राई कजो ताके महिमान ख़ुशि थी वञे जेको आहे तव्हांजो म इअ डिलीवरी बॉए कीअं ईंदो साइकिल ते ईंदो या त मोटर साइकिल ते ईंदो ऐं मुंहिंजी घर खां मां हिते पीतमपुरा में ऐं जेको आहे आर ब्लॉक में घणो टाइम लॻंदो उनखे पहुचण में तव्हांजे रेस्टोंट खां मूंखे ॿुधायो त मां उन हिसाब सां पंहिंजा प्रोग्राम ठाहियां ऐं ॿियों सभु मुंहिंजे ॿारनि पंहिंजे महिमाननि खे पहिरियों खाराया ताक़ी उनखां पोइ तांजी रोटी अची वञे ऐं हो टाइम ते खाधो खाइन जेको आहे ऐं उनमें ख़्याल रखिजो सभु शयूं हुअण खपनि काई कमी न हुजे पहिरियों कुझु माल घटि आयो हो लास्ट जो ऑडर जेको आहे ॿियो सभु ठीकु आहे जय सिया राम जय सिया राम